नोंथाङा आंनि थाखाय सानजौफुनि जामुं अर्डार खालामनायखौ सम जानायनि सिगां आंनिसिम लाबोनायनि थाखाय नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे साबायखर जासिहरबाय